किसी भी खेल में महिलाएँ भाग ले सकती हैं और ऊ इस खेल को प्लॅन भी कर सकती हैं जैसे हमारे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जाएँ तो महिलाओं का जो आता है डबल्यूपीएल आता है जिसमें महिलाएँ अच्छे से बढ़िया भी प्रदर्शन भी कर रही हैं और खेल को अपने तरीके से उसका संचालन भी कर रही हैं जैसे हमारे महिला में अगर बात करें तो जैसे हमारे पूर्व कप्तान रह चुकी महिला टीम की मितारी राज हो गई मिताली राज हैं जैसे हमारे इससे महिलाओं में महिलाओं का भी भागीदारी महिलाओं का भी भागीदारी खेलों में बढ़ रहा है और महिलाएँ भी खेल में काफ़ी भारी मात्रा में काफ़ी भारी मात्रा में उसमें शामिल हो रही हैं जैसे तीर अंदाजी हो गया क्रिकेट हो मैच हो गया उसके बाद दौड़ हो गया कोई सा भी आदि अन्य खेलों में भी महिलाएँ भाग ले रही हैं और महिलाएँ महिलाएँ हर एक क्षेत्र में हर महिलाएँ हर एक क्षेत्र में अपने अपने कार्यो का निर्वाहन भी कर रही हैं और हर एक क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्र में भी अपने उसमें अब आज अलग अलग क्षेत्रों में भी भाग भी ले रही हैं और उसमें काफ़ी अच्छा प्रदर्शन भी कर रही हैं इससे ये होता है कि महिलाएँ अब जागरूक हो रही हैं महिलाओं का जागरूक होना महिलाओं का आगे बढ़ना ये सब ये सब उसका एक सूचक है जिससे महिलाएँ आगे चल करके काफ़ी अच्छे अच्छे पदों पर हैं जिससे हमारी इस समय महिला राष्ट्रपति हमारे द्रौपदी मुर्मू जी हैं द्रौपदी मुर्मू जी हैं महिला राष्ट्रपति हैं और वो क्रिकेट से भी हो गया चाहे सिविल सर्विसेस भी महिलाएँ काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं और खेल खेल में देखा जाए तो खेल में भी महिलाएँ काफ़ी आगे जा रही हैं जैसे दौड़ हो गया मैच हो गया अन्य सभी खेलों में महिलाएँ अपना अच्छा प्रदर्शन भी कर रही हैं और काफ़ी बढ़िया और काफ़ी बढ़िया भी खेल रहीं हैं महिलाएँ महिलाएँ जो है महिलाएँ हम सोचते महिलाएँ के बारे में सबसे अच्छा तो है कि बढ़िया सोचना चाहिए महिलाओं को कुछ कार्य के महिलाओं को कार्य करने के लिए उनमें हतोत्साहित करना चाहिए कि आप भी इस कार्य को कर सकती हैं महिलाओं को आगे आगे लाना चाहिए था आगे लाना चाहिए महिलाओं को उनको सपोर्ट करना चाहिए कि आप ये कर सकती हैं महिलाएँ कर सकती हैं अगर उनको सही महौल दिया जाए सही सही दिशा निर्देश दिया जाए तो महिलाएँ भी हर एक जगह पर हर एक फ़ील्ड में एक बेहतर कार्य कर सकती हैं